हाँ मैडम अब ठीक तो लग रहा है आप वैसे मुझे कल दवाई देकर जो गई थी उससे मुझे दर्द में आराम तो था पर कुछ घंटे के बाद में मुझे दर्द वापस से होने लग गया था नहीं नहीं ज़्यादा तो दर्द नहीं था पर वो क्या है मेरे उस टाँकों में जो आपने टाँकें आपने बताएं है अभी ताज़े है उन में खुजली हो रही है और खिंचावट जैसी है ना मुझे दर्द हो रहा है आप मेरे टीका लगा दीजिए और अगर आप टीका लगायेंगी अब कभी जैसे आज छुट्टी मिल गई घर चली गयी मेरी मेडिकल कन्डिशन अच्छी हो गई अगर मुझे फ़िर भी दर्द हुआ घर जाकर फ़िर मैं क्या करूंगी उसके लिए आप मुझे कुछ दवाई दे देंगी नहीं मैंने खिचड़ी खाई थी आपने बोला था खिचड़ी या दलिये में से कुछ खा लेना थोड़ा सा तो मैंने खिचड़ी ली थी थोड़ी सी और वैसे मेरी मेडिकल कन्डिशन कब तक ठीक होगी डॉक्टर मैडम आप मुझे एक बार बता देंगे अच्छा दो तीन दिन लग जाएंगे तो फ़िर मैं यहीं रहूँगी जब तक मेरे को घर जाने को नहीं मिलेगा अच्छा तो फ़िर मैं थोड़ा बहुत उठ कर घूम सकती हूँ क्या मेरी ना पीठ में भी दर्द हो गया है लेटे लेटे क्या मैं उठ कर घूम सकती हूँ अगर आप मेरे को बोलो मेरी मेडिकल कन्डिशन अच्छी है या मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा है तो मैं थोड़ा सा घूम लूँ उठ कर ठीक है आप मेरे को इन्जेक्शन लगा दीजिए मेरे दर्द हो रही है आप मेरे को लगा देंगे तो मेरे को आराम तो जाएगा ना पक्का अच्छा ठीक है आप मेरे को इन्जेक्शन लगा दीजिए

ठीक है